भारत ही गिरेस्त संस्कृताय आनी परंपरेची भूंय आनी नाच हो एक सोबीत मार्ग जाचे वरवीं आमी आमची कथा भावना आध्यात्म उक्तायतात आमच्या देशांत जायते शास्त्रीय आनी लोकनाचाचे प्रकार आसात दर एक प्रकार आपल्या देशा खातीर वेगळो देखी तामिळनाडू हांगा भरतनाट्यम हो डांस डांस फॉम खूब फेमस आसा आनी थंयचो फेमस डांसर हो लोकप्रिय लोकप्रियता हाडपाक व्हड नर्तकी रुक्मिणी देवी अरुणडले हिणें मुखेल भुमिका साकारली तशेंच आनिकूय एक नामने नामनेची शैली म्हळ्यार उत्तर भारती भारतातांतली कथक जी सगळीं ललीत घुंवळी वखदां आनी पांयाच्या कामांतल्यान कथा सांगपाची आसा हांचो हांगा फेमस डांसर म्हणून पंडीत बिरजू महाराजा कथा कथकाचो स्वामी मानतात केरळांत कथककली हो एक बळीश्ट नाच नाट्य प्रकार आसा तातूंत विस्तारान मेकअप आनी वेशभुशा वापरतात हेच अवस्थेंत मोहन मोहनी अत्तम आसा जाका मोहे मोहिनेचो नाच अशें म्हणटा भारतांत मणिपुरी कुचीपुडी सत्रीय ही हेर शास्त्रीय रुपाय आसात दरेकी आमचे संस्कृतायेंत विविधताय वाडयतात शास्त्रीय शैली सोडल्यार पंजाबातलो भांगराा गुजरातांतलो गरबा महाराष्ट्रांतलो लावणी अशें आमचे लोकनाच जिवंत आनी उर्जेच्या बरान भरिल्ले आसात ते आ उत्सव आनी उत्सवता वेळार करतात